आमच्या तरणाट्यांक आनी जी कोणा लागीं शेतां आसात तांकां सरकारान शेतां वयर शिकवण दिवंक जाय सरकाराच्यो शेत लावपाच्यो स्किमी तर जायत्यो आसात

खूब गांवांतले लोक तांचो फायदो घेना कित्याक म्हणल्यार पेपर वर्क चड आसता जायते शेतकामती अनपड आशिल्ल्यान तांकां ह्यो स्किमी येवपाक कश्ट पडटात थोड्यांक हे सुद्दां खबर ना की सरकारान सबसिडायज बी दिता म्हण ह्या शेतकामत्यांक एक शिबीर केल्यार बरें जातलें